जर'खायै फुजानि समाव फालिनाय हारिमुवारि हुदाफोर दङ जायफोर जेरै जोङो बर'फोरा बैसागु फोरबोआव गामिनि रायजो राजा ज' जानानै बैसागुनि से खालाराव रायजो राजा ज' बोराइ बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै फुजा एबा जयग' होनाय जायो गामिनि मन्दिराव बैफोर मन्दिरफोराव दुगैस्रां लोबस्रां बर' हारिमुनि गानग्रा ट्रेडिशोनेल ड्रेसफोरखौ गाननानै गामसा जेरै गामसा आर'नाइ हौवाफ्रा आरो हिन्जावफोरा दख'ना बायदि रोखोम समायना रमायना देलायनानै जयग' होनाय जायो लोगोसे बैसागु फोरबोआव जयग' होनायजों लोगोसे गावनि मोजांनि थाखाय आरो न'खरनि थाखाय गासैबोनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय मोजांनि थाखाय जयग' होनाय जायो बैफोर फालिनाय फुजानि हुदाफोरा दङ होननानै बेखौनो बुंनो हायोदि बर' फोरावबो गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय नेम खान्थिफोर दङ जेरै बाथौ फोरबो एबा बाथौ फुजा बे बाथौ फुजायाव बर'फोरा दुगैस्रां लोबस्रां फुजा होनाय जायो लोगोसे